नुस्तें धरपा पयलीं म्हळ्या हांव खंय शिकलो तो खबर आहा व्हाळांक

व्हाळांत आमचो व्हाळ म्हणटा नुस्तें म्हणटा भरमार सामकी नुस्त्याची तिगूर म्हण पितोळ म्हण आं चिकालो आनी आनी किदें किदें आं सांगपाक म्हणल्यार आमी तिगूर खायना हरशीं पूण आं पूण धरपाक खूब मजा येताली आतां कोणें शिकयलें काय म्हणल्यार शिकयल्लें हरशीं कोणें न्हू पूण आमी हें हे आमचे व्हडले सगळें म्हणटाले आमी हें धरताले तें धरताले पूण कितें खरें म्हणल्यार आमी केन्ना धरुंकूच शिकोवना खरें शिकयलें धरपाक म्हण म्हाजें ते इश्टान कळ्ळें न्ही आतां सांगो म्हळ्यार कशें धरता कांय कशें धरताले कांय म्हळ्यार आमी थळान थिगूर पयलू म्हणल्यार आमी बारीक एक कोंडो घेताले बारीक तासलेलो कोंडो आं बरो सामको सामको बारीक कोंडो तो कोंड्याचो वयलो सामको तो कोंडो घेवन तेका सितार बांदताले कळ्ळें न्ही तेका सितार बांदली आनी तेका मागीर तो हूक मारप बारीक हूक आसता तो थिगुराक मोटो हूक लागतालो आनी पीट लायल्यार येतालो पित्तोळ आनी सुंगटां लायल्या येताले थिगूर आतां आमी कितें जाय तें पळोवपाचें पयलीं म्हळ्यार थिगूर थिगूर आमी खायना पूण बरे व्हडले ते धरून कोणाकूय दिले जाल्यार लोक खाताले आनी एक फावट अशें जालें की येद्दो व्हडलो थिगूर धरलो आमी येद्दो व्हडलो थिगूर आमी तिगां अक्षरशा आमकां पांचशे रुपया दिले तेणे कोणा ते कोण ते तिणे येद्दो व्होडलो थिगूर आशिल्लो सामको आनी जालें इतलेंच आनी अशें करून करून करून आमी मागीर दर्यान वचपाक लागले दर्यान म्हणल्यार आमी पयले म्हळ्यार शेवटे पीट लावन शेवटे काडप बारीक बारीक शेवटे काळुंदरा तसलीं मागीर हांवें किदें केलें अशें इंट्रस्ट सो जालो मागीर हांवें एक गरी ऑर्डर मारली ऑनलायन गरी ऑर्डर मारली न्हू ऑनलायन गरी ऑर्डर मारली मागीर तेका रील तें सगळें येता आनी तें खाट चडशें म्हाका हांवें यूट्युबाचेर शिकलो हांव की तुका अशें नुस्तें लावपाची गरजूच ना चारो लावपा गरजूच ना नुस्त्याचो चारो असो आर्टिफिशल चारो मेळटा असो रब्बराचो आनी प्लास्टिकाची नुस्तीं मेळटा जीं जी तेका आमी गरयेक लावपाची आवय म्हणलें मागीर कितें करप तीं गरयेक लावप त्या आनी मारप आनी अक्षरशा नुस्तें येता अक्षरशा नुस्तें तेका लागता तें प्लास्टिकाच्या चाऱ्याक तें प्लास्टिकाचें नुस्तें आसा तेका तें व्हडलें नुस्तें खाता तेका तें घास घेता हांव घास घेता वयर काडटां आवय हांव पोयले फावट म्हाका विश्वास जावना एक दोन तीन फावटी मारलें हांवेंन पूण मागीर लागोना तिसरे फावट चोवथे फावटी मारलें न्हू आवय वांगडा येलें नुस्तें हेका हांव हेका नुस्तें लागता हांव बेस्टो ट्राय करपाक लागून घेतलेलें मागीर सांगलें म्हाका हांव वयतां खूब व्हिडियो पयलें न्हू तितून भितर हांव फकाणां समजलीं तीं सगलीं नुस्तें लागलें मागीर वयर काडटा काडटा नुस्तें वयर काडटा काडटा आवय कितलें सोंपें कोण खूब नुस्तें लागलें ते दीस आमकां फर्स्ट टायम तें रब्बराचें मारलें तेन्ना आतां तो कंटिन्यू आसा प्रोसेस रब्बराचें आनी ते मारता प्लास्टिकाचें नुस्तें मारता आनी नुस्तें काडटा वयर कसलें कसलें नुस्तें काय म्हणल्यार तामसो चोणोक आं गाबरो गाबरो म्हणल्यार बारीक बारीक मेळटा तामसो बीन चुकोन लागता पूण आं तामसो बीन चुकोन लागता आनी तेका डिफरंट दुसरे दुसरे पदार्थाचे हें आहा नुस्तीं तीं रबरचीं नुस्तीं मेळटा हेजी दुसरे तरेन दुसरें दुसरे नुस्तीं आनी तीं अशीं न्हू चकमकीत मारता सकयल अशी नुस्तें सगळें घातली म्हणटकच चकमकीत मारता तेन्ना मागीर काय तेन्ना उदकान दिसता मागीर नुस्तीं घांस मारता मागीर तें चकमकीत दिसलें न्हू कितें घांस मारता आनी थोड्यांनी हांवें पयलां पयरूच हांव व्हिडियो पयला की असो की असो एक चकमीक चकमीक कित तरी हें आहा कितें म्हणटा तें चायम सो चायम आनी हें कितें म्हणटा तेका सो पदार्थ लोकोण लोकोण टायप चकमी आनी तेका बारीकशें लोकोण आनी तेका चकमी अशें शायनींग मारता आनी तें उडयलें एकट्यान व्हिडियोचेर आरे बाबा म्हळें हांवें हेका आनी नुस्तें कितें लागतलें पाक कोरून केदें व्हडलो नुस्त्यान घांस मारलो वांगडा तेणें काडलो हो काडलो किदें म्हणटा तेका मोट्टें चोणोक काडलें आय सायबा म्हणलें येदें व्हडलें चोणाक येयला हेका हांवें सद्या ऑर्डर मारला येवपाचें आसा आनी तें सोडून नुस्तें जाल्यार खूब आतां आतां म्हाजो इश्ट आसा तो नुस्त्याक तो खूब भोंवता पूण तो रांपणीक नुस्तें मारता कळ्ळें न्हू रांपणी नुस्तें ते रांपण मारता नुस्तें काडटा तें मागीर आतां आमी सद्याक आनीक एक इश्ट आसा तो जाळ मारता जाळयेन तर खूब नुस्तें पडटा आवोय देवा म्हाज्या बारीक नुस्तें पूण खूब पडटा मोटें नुस्तें आसल्यार तुका गरी मारची पडटा तें सोडून तें इस्वण विस्वण आमकां लागना पूण कोण तेंय सांगना इसोण बीन आमकां लागना इसोण बीन ते मदीं दर्या लागता बांगडे म्हणटा ते रांपणी लागता त्या आनी दुसरें म्हणल्यार कमी म्हाज्या आवडीचें नुस्तें म्हणल्यार तामसो तामसो आनी चोणोकूय आवडटा आमच्या घरान म्हणूं सगळ्या शकता तूं तामसो खूब आवडटा म्हाका तामसो असो स्लायस मारून असो बरो बारीक करून बेश्ट लागता तामश्याक न्हू आमची गांवटी गांवटी धरतलो न्हू तामसो गांवटी प्रमाणान धरतलो न्हू जाल्यार सुंगट तामश्याक खूब तामशे खूब येतात सुंगटाक मागीर ताम मागीर चोणकाक न्हू चोणकाक चोणकाकूय सुंगट लागता पूण तुका जाय जाल्यार तूं हेंय लावपा शकता गांयदोळ बीन तसलें कितें तसलेंय येता तसलेंय घांस मारता नुस्तें सगळ्यांक व्हडलें नुस्तें केन्ना धल्लें कांय म्हणल्यार हांवें सगल्यान व्हडलो हरशी तो थिगुरूच धरला तो सांगलेलो तो तुमकां व्हडलो थिगूर सांगा आरे बाबा चोणोक बी इतलें व्हडलें केन्ना लांगूंक ना बारीक लागता चोणोक पूण व्हडलें व्हडलें चोणोक दोतो तेंकां लागता पूण तें दर्यांत मदीं वयता बोट घेवन वयता पय पोनेळ घेवन वयता तेंका खूब लागता

आवोय एक एक फावटी कितले काडटा पळोवपाकू उरता सामके इतले जाम धोक्या लागता न रे ते कितले काडटा रे चोणकां चोणकां मागीर हें तामशे आरे बाबा कतरनाक सोलीड सामकें मागीर मदीं आतां म्हाका म्हाकाय बी वचपाक जाय तेंच्या वांगडा कशें कशें चोणक काडटा ती पळोवपाक आनी कशें ती मारता गरी आनी कशें कितें करतात तें आमी आतां फातरार रावनूच गरयता हे मदीं अशें खंय वचना म्हाजो फेवरेट स्पॉट म्हणटा तो आतां मानशेर मानशेर कुट्टाळे मानशेर खूब बेस्ट लागता सामकीं चोणकां आरे पावरफूल लागता सामकीं तें सोडून तामश्याक तामश्याक जाल्यार हांगा पयली म्हणटात तें आमगेलें दुर्बाट खूब बरे तामशे तांबडे कीट सामके पावरफूल तामशे काडले आमी त्या दिसांनी कितले तामशे काडल्या एक शंबरेक तामशे तरी आमी सोगल्यान मेळोन पूण आं सगल्यांनी मेळून आमी अशें कॉम्पिटिशन आशिल्लें व्हडलें चार पांच दिसांनी आमी शंबरेक तामशे काडले चार पांच दिसांनी पूण आं एक दिसा आमचे चार पांच जाताले तामशे एकट्या तर मेळटालेच